हेलो शर ओला ये ओला ऐप से बात कर रहे हो जी जी सर मैं ऋतु बात कर रही हूँ मैंने कुछ समय पहले एक कैब बुक किया था और उस कैब का किराया मुझे पता है लेकिन ड्राइवर मुझसे एक्स्ट्रा पैसे माँग रहा है तो क्या मुझे ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए और सर मुझे शहर जाने के लिए कैब चाहिए थी शहर यदि मैंने एजेन्सी से कैब बुक की है और उसका पेमेन्ट मैंने कर चुकी हूँ तो क्या अब मैं ड्राइवर को कोई बिल पे नहीं करूँगी धन्यवाद